हैलो शाह् जी केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक सब्ज़ियां केह् चला दियां केह् केह् भाऽ म्हाराज म्हाराज सनाओ गोभी ऐ कड़म ऐ गुंग्गलू ऐ मूल्लियां न पालका दा केह् केह् रेट ऐ आं म्हाराज एह् केह् करा दे एह् म्हाराज चाली रपे किलो बिका दा गोभी शाह् जी शाह् बधाओ थोह्ड़ा त्रीह् हारा करी ओड़ेओ चलो चलो करी ओड़ो मूली चलो मूली बीह् हारी लाई ओड़ो तां अच्छा अच्छा अंऊ म्हाराज बोरी भरियै आह्नी ओड़ां ते तुस आक्खो लाओ पंद्रहां रपे किलो बारहां रपे किलो भी मिगी थोह्ड़े ना बारै पौंदी ऐ चलो खरी खरी भी लेई औगा भी खरी करी लैयो भी लाई ओड़ेओ स्हाबै दा रेट खरी में यरा कल्ल आई जाना अट्ठ बजे हारे ठीक ऐ ठीक ऐ